हाँ सर मुझे सब्जी खरीदनी थी मुझे भटे चहिए हैं और टमाटर चहिए हैं

अच्छा नहीं सर ये दोनों ही चाहिए तो आप थोड़ा एडजेस्ट कीजिए ना मतलब कम कर लीजिए थोड़ा नहीं सर मुझे ये दोनों ही चीजें चाहिए थी मैं हर बार आपसे ही सब्जी खरीदती हूँ ना अच्छा तो सर एक काम एक काम कीजिए आप दस किलो कर दीजिए मतलब एक किलो नहीं तो आप पाँच किलो भटे कर दीजिए और एक किलो देखिए सर दस किलो हमारे यहाँ जरूरत नहीं रहेगी तो आप एक एक किलो दोनों चीजें कर दीजिए

मैं दो ढाई बजे के करीब आऊँगी जी हाँ आप पैक कर के रख दीजिएगा मैं उधर से ऑफिस से लौटूंगी जब ले जाऊँगी आ कर जी ठीक है तो आप पैक करके और रख दीजिएगा जी जी जी